वर्तमान समय में स्थानीय सरकार की योजनाओं का लाभ आज उज्जैन जिले में बहुत लोगों को प्राप्त हुआ है उज्जैन जिले में बहुत सारी सरकारी योजनाएँ लागू हुई हैं और जिनका हर इन्सान को हर व्यक्ति को हर गरीब वर्ग को हर तबके के लोगों को हर समूह के लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है जैसे कि नल जल योजना लाडली लक्ष्मी योजना लाडली बहना का लाभ सबको मिला है और प्रधानमन्त्री आवास योजना और बहुत सा आयुष्मान कार्ड की योजना इस तरह सरकार की नीतियों द्वारा जो बनाई गई योजना है सरकारी योजना है जिसका लाभ काफ़ी सारे लोगों को वर्तमान समय में मिला है हर योजना का लाभ इन्सान ले रहा है सरकारी अस्पताल में नगर पालिका में और जच्चा बच्चा योजना जो जिसका कि गरीब वर्ग के लोगों को सरकारी अस्पताल में जो डिलिवरियाँ होती हैं जो गरीब वर्ग के लोगों को जो

और हर सड़क हर गली में हर माहल्ले मोहल्ले गली में सड़कें सरकारी सड़कें बन रही हैं जिसका लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है घर घर कचरे की गाड़ी का आना जिससे मुहल्ले और कॉलोनी में गन्दगी नहीं होती है में यह सरकार की नगर पालिका द्वारा जो बनाई गई योजना यह इसका लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है इस प्रकार सरकार के द्वारा सरकार की नीतियों द्वारा जो योजनाएँ बनाई गई हैं उन सभी योजनाओं का लाभ भी उज्जैन जिले के सभी नागरिकों को प्राप्त हो रहा है और इससे उज्जैन जिले के नागरिक और जनता बहुत खुश है और उम्मीद करती हूँ कि और भी अच्छी योजनाएँ सरकार अवलेबल कराए तो जिसका सभी नागरिकों नागरिकों के द्वारा सरकार का आभार माना जाएगा